हैलो नमस्ते भैन जी केह् हाल चाल ऐ तुसें ई कियां चेता आया अज्ज साढ़ा अच्छा सत्संग कैलूं ऐ सत्संग आं अच्छा अच्छा आं आक्खे दा असेंगी बी दिक्खी लैगे घरा कम्म जेल्लै खत्म होई जाह्गा तां भी सनागी तुसेंगी अं'ऊ

एह् असें सत्संग किन्ने चिर जाना इनेंगी सोआलियै जाह्गे ओड़ी दंऊ दंऊ घैंटे सौंदा गै टब्बर अस आई बी जाह्गे लाई औगे चक्कर मड़ो भैन जी इंया निं जनोंदा कन्नै दंऊ चार जनानियां होर लब्भन तां गल्ल बात होई जंदी आं मड़ो इयै डंगर बाड़ूऐं करदे होई जंदी जनोंदा निं ऐ उ'ऐ बेही बेही घर गल्ल आं कोटी लाई लैगे पट्टु लेई लैगे कन्नै आं टब्बरै ई सम्हालदे बापू इंदे आपूं आं खरी खरी जाह्गे तां लाई औगे चक्कर मड़ो एह् पैसे चाढ़ी ओड़गे चवन्नी दोआन्नी असें किन्ने चाढ़ने आं फ्रूट थोह्ड़े लैना होंदा असें दिक्खी लैगे निं तां स्यौ लग्गे दे घर घरा लेई जाह्गे स्यौ

खरी खरी खरी खरी भी तां